اتّر پردیش کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی بہوجن سماج پارٹی راشٹریہ لوک دل سماج وادی پارٹی عام آدمی پارٹی اس طرح کی اور بھی کئی ساری سیاسی جماعتیں اتّر پردیش کے اندر ہیں بہوجن سماج پارٹی

بھارتیہ جنتا پارٹی اور سماج وادی پارٹی یہ اتّر پردیش کی بہت پرانی پارٹیاں ہیں سماج وادی پارٹی کے کنڈیڈیٹ بھی کئی بار اتّر پردیش کے مکھیہ منتری رہ چکے ہیں اور بہوجن سماج پارٹی کے کنڈیڈیٹ بھی کئی بار اتّر پردیش کے مکھیہ منتری رہ چکے ہیں اور اب بھارتیہ جنتا پارٹی کے مکھیہ منتری اتّر پردیش میں سماج وادی پارٹی نے بھی کافی اچھے کام کرائے روڈ بنوائے پانی کی جو پہلے پریشانی ہوتی تھی پینے کے پانی کے لیے اسپیسل ٹنکیوں کا انتظام کیا اس کے بعد بہوجن سماج پارٹی نے بھی بہت سارے کام کیے پارک بنوائے

الگ الگ جگہوں پر غریبوں کے لیے گھر بنوائے اس کے بعد اب بھارتیہ جنتا پارٹی اچھا کام کر رہی ہے سڑکیں سب گاؤں کی ہوں یا شہر کی ہوں سب پر اچھا کام کیا ہے

پانی کی ٹنکیوں کا انتظام کیا ہے صاف پانی کا انتظام کیا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی دو بار لگاتار اتّر پردیش سے جیتی ہوئی پارٹی ہے جو بہت اچھے سے کام کر رہی ہے